हांव ज्या वाठारांत रावता थंय दर्यादेग आसा दर्यादेग हें पर्यटनाचें आवडटें स्थान तेन्ना तांकां आकर्शीत करपा सारकी बरें बरें प्रोजेक्ट हाडपाक शकतात ताज्या नंतर जर पर्यटक थंय आयले जाल्यार तांकां रावपाची वेवस्था करपाक बरी हाॅटेलांची सोय करपाक शकतात बारीक बारीक च्याचे गाडे किंवां ल्हान ल्हान हाॅटेलां तेच परी ती सुवात बरी भशेन निवळ करून बरें भशेन ताका दोवरून थंय पर्यटकांक आकर्शीत करपाक शकतात आनी सगल्यांत सोपें आनी सगल्यांत बरें म्हळ्यार दर्यादेगेर नुस्तीं मारपाचो वेवसाय